तरणाट्या पिळग्या परस जाणटी पिळगी ही चड धार्मीक आसली कारण तांचो चड विश्वास हो देवाचेर आसलो मागीर जी आमचें पर्यावरण आसा तांकां तें चड मानताले त्या खातीर आशिल्ली वटपौर्णिमा म्हणा किंवां नागपंचम हें ह्या हितूंतल्यान आपलें पर्यावरण कशें जपून उरतलें ह्या ही शिकवण जी आसा ती जाणटेल्यांची आसली तर तरणाटे किदें म्हणटा की झाडांक किद्याक तुमी बेश्टें त्रास दिता किंवां सूत बांदून किद्याक तें पोलुशन करता अशे प्रकारची जी विचार जी आसा ते तर आतांच्या तरणाट्या भुरग्यां मदीं आयिल्ली आसा किंवां जाणटे जे आसा ते म्हणटा की एखादी गोश्ट तुमी करूं नाकात वा वायट जातलें किंवां अशें केल्यार किदें तरी घडटलें मुखार पाप जातलें अशें पाप पुण्याच्यो ज्यो गोश्टी आसात ते जाणटेल्यांच्या विचारां भितर चड आसात किंवां तांच्याकून तांचेर ताजो चड विश्वास आसा तरणाट्या भितर किदें जालां की तेंचे शिक्षण जाल्ल्या कारणान किंवां भोंवतणी तें जें किदें पळयतात तें ताजो प्रभाव जो आसा तो तांच्या विचारांचेर जाल्लो आसा त्या खातीर जाणटेली किदें म्हणलें की हें करूं नाकात की ताजो प्रश्न आसा की हें किद्याक करपाक आस हें किद्याक करपाचें न्ही किदें जातलें अशें केल्यार कांय जावचें ना बेश्टे तुमच्यो त्यो अंधश्रद्धा ही जी टॅगलायन जी आसा ती तरणाटे पिडी जी आसा ती जाणटेल्यांची लायता की तुमी अंधविश्वास दवरता प्रत्येक गोश्टीचेर अशा प्रकारे किंवां राती तिळसांजचे तुमी भायर वसनाकात किंवां नाकटां काडूं नाकात अशी जी सादी सादी गोश्टी आसात तितून जाणटी जी आसता तीं खूब मानताली पूण आतांची पिळगी म्हणटा की हें तुमी सद्द्यां अंधश्रद्धा आसा तुमी किद्याक करता पयलींचे धार्मीक ज्यो गोश्टी आसल्यो रीत भात जी आसली ती पयलींचे लोक जे आसा जे जाणटेले आसा ते चड पाळटालीं मागीर लग्नांतल्यो लग्नांतली सगले सण उत्सव लग्नाची सगली रिती भाती आसूं किंवां बाकी खंयच्याय हेर सणांतली ज्यो चालिरीती आसात त्यो ह्यो सगळ्यो जाणटेली चड पाळटालीं किंंवां सोवळ्यान रावप हें सगळें जाणटेलीं चड करताली तेंच आतां तरणाटी पिडी पिडी हें सगळें कमी करतात तांचे चडशें शॉटकट कितले जातलें हाचें तांचो चड भार आसता सगल्यो कृती करपाकूच जाय हें हें केल्यार जावचें ना अशा प्रकारची जे प्रश्न जे आसात ते तरणाटे पिडींचेर चड जा जा त्या कारणान खंयतरी धार्मीक वृत्ती जी आसा ती खंयतरी कमी जाता हें दिसून येता आतां शिगमो सारकोच हो जो सण आसा तो जाणटेल्यांनी जो जपून दवरला म्हणजे शिगमो हो सण असो आसा की प्रत्येक गांवागांवांनी वचून प्रत्येक गांवांत प्रत्येक घराच्या अंगणान वचून तो शिगमो खेळपाचो आसता तेच तरणाट्यांनी शिगम्याचें शर्यती दवरल्यो म्हणजे प्रत्येक गांवांनी वसून प्रत्येक शहरांनी वसून त्यो शिगम्या शिगम्या कंम्पिटीशन अशा प्रकारे तो शिगमो दाखोवपाक स्टार्ट केलो शिगमो म्हणजे कंम्पिटीशन आनी कांयच ना तितूंतल्यान धार्मीक धार्मीक वृत्ती जी आसली ती खंयतरी कमी जाल्या किंवां जी पवित्रता त्या सणान भितर आसली ती कमी जाल्या प्रत्येक आतां खंयचेय सण म्हणटा तितून ट्रेंड हे आयिल्ले आसात समजा नरकासूर नरकासूर हो वायट मनीस पूण तरणाट्यांनी ताका सामको व्हड करून दवरला म्हणजे कंम्पिटीशन जाता अशा लेवलीचेर नरकासुराक मारून दिवाळी साजरी करपाची असो हो म्हणजे वायट वायटाचेर मात करून सण साजरो करपाचो अशें असो जो विचार आसा तो तरणाट्यांनी खूब व्हड केल्लो आसा म्हणजे सेलेब्रेशन सायडीन उरलें तर नरकासुराक नटोवप ताजेर चड खर्च करप आनी जें किदें वायट आसा तें व्हडलें करून दाखोवप अशी जी विचार जे आसा ती तरणाट्यां भितर आसा आनी दिवाळी पहाट हो जो कॉनसेप्ट आसलो तो खंयतरी आतां सोंपत चलला कारण रात्रभर जागून नरकासुराचें कंम्पिटीशन करून जेन्ना सकाळची सवांक भुरगे तरणाटे जे आसात ते घरा येतात आनी न्हिदतात आनी उठटा केन्ना बारा एकाक अशें तर दिवाळी पहाट जी आसा ती सकाळची सातांक आटांक ही जी न्हांवन धुवन ओवाळणी करून मागीर दिवाळी साजरी करप आसता पूण तरणाटी भुरगीं येतात सकाळची सवांक तीं घरां येतात आनी मागीर तीं न्हिदतात अशांनी दिवाळेचो कॉन्सेप्ट आसा दिवाळी पहाट हो जो कॉन्सेप्ट आसा तो खंयतरी आतां नश्ट जाता हें दिसून येता चांगलेपण लिपोवन वायट गोश्टी चड करपाक तरणाटी मुखार सरतात